जी सर बताइए सर मेरे बच्चों को छुट्टी चाहिए था आज असल में हम लोग को एक टूर पर जाना है तो बच्चों को तीन चार दिन की छुट्टी चाहिए था सर क्या प्रोसीजर करना होगा ठीक है सर तो हम अभी ये छुट्टी प्रमाण पत्र लिखते हैं और सिग्नेचर कर के दे देते हैं तीन चार दिन की छुट्टी चाहिए

वापसी में हो सकता है हम थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे ठीक है सर

टूर पर हमें जाना है ये रावशगंज में एक डैम है वहीं पर नहीं नहीं दोनों को ले कर जाएंगे सर जाएंगे तो दोनों को साथ में ले कर जाएंगे ना मेरी फ़ैमिली पूरी जा रही ओके सर और ये कह रहा हूँ आगे की ये पंद्रह बीस दिसंबर तक एक छुट्टी और चाहिए हाँ तो

ठीक है ठीक है सर बिल्कुल ऐसा ही होगा हम कोशिश करेंगे मतलब कि ज़्यादा छुट्टी ना हो ताकि हाँ परेशानी हाँ हाँ जी जी जी सर ये पूरा ध्यान रखेंगे कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम छुट्टी लिया जाए ठीक है और कोशिश करेंगे सर थोड़ा जल्दी हो जाए और और सिलेबस भी क्योंकि पूरा करना है ठीक है ठीक है सर वो हमें आज ही पूरा कर देता हूँ ठीक है सर